जय झूलेलाल हा मां बि हिकु अहिड़ी किताब जो अध्यन्न कयो आहे जिन मूंखे भावुक करे छॾियो आहे हुन किताब जो नालो आहे समथिंग आई नैवर टोल्ड यू इहे हिकु अंग्रेज़ी नॉवेल आहे हिन में अदीरा ऐं रौनक जी लव स्टोरी जो ऐं अदीरा ऐं रौनक जी लव स्टोरी खे ॿुधायो वियो आहे हिन किताब जी जो राइटर आहे उहा श्रव्या बिंदरा आहे हिन किताब में रौनक ऐं अदीरा खे कीअं प्यार थियो हुओ कीअं उहो जुदा थिया कीअं रौनक हुन जी यादि में तड़िपे थो हिन किताब में उहे सारो वर्नन कयो वियो आहे रौनक ऐं अदीरा ॿई दोस्त हुआ अदीरा जो इहो अदीरा उहो रौनक जी दादी जे घर किराए ते रहण अचे थी हिन खां पो रौनक हुन सां दोस्ती करे थो उन सां उन खे प्यार बि थिए थो पर रौनक पंहिंजी ॻाल्हि खे हुन खे ॿुधाए नथो सघे या उहा ॻाल्हाइण में थोरो शर्मिलो हुओ जिन कारण उहो पंहिंजी ॻाल्हि या पंहिंजे मन जी जो ॻाल्हि हुई की उहा अदीरा खे चाहींदो हुओ चाहे कोन थो चई सघे ऐं अदीरा उन खे छॾे थी वञे हुन खां पोइ कीअं हुन जी यादि में तड़िपे थो कीअं उहो चाहे थो की भॻिवानु वापसि अहिड़ो समय हुन खे ॾे जिन में अदीरा हुन सां गॾु रहे उहो हुन अदीरा खे ई सम्झाए की कीअं उहो उन खे चाहींदो हुओ कीअं उहो हुन खे प्यारु कंदो हुओ ऐं कीअं उहो हुन लाइ तड़िपे थो हिन ॻाल्हि जो वर्नन हिन वर्नन हिन नॉवल में कयो वियो आहे